हालो आं सांग रे हय हय खंय या आमी आमची हांगासर सात आठ जाणां रॅडी आसा रे पण तीं वयचे पयलीं स्पॉट विचारतालीं खंय या कशीं या फार्म बरें जातलें बीच सायडीन कोण इन्टरेस्टेड ना हांवें विचाल्लेलें तेन्ना म्हाका सांग तीं सो फार्मार गेल्यार बरें जालतें शें दिसता संक हय पूल आसलेलें बरें न्हू तांकां एन्जोय करपाकूय मेळटलें सो लागीं सगळ्यांक पडटा खंयचें पळय तें पळोवपाचें हां हय आमी हांगा धा बारा जाणां आसा तुमी कितले जाण आसा हां हय हय वच जेवणां खाणां म्हटल्यार जर आमी फार्मार वता जाल्यार फार्मार तांच्या अरेंजमेंट आसता न्ही आं वटा करपाक तर ते आमकां पर्मिशन दीत कशे दिसना एक तर आं आं हां पण सगळे जाणांनी तेन्ना आमी थंय गेली म्हटगीर आमी रा रानतलीं कांय आमकां मजा करूंक मेळटली म्हणटगर हय त्यान मरे आमी एक तर जेवण व्हरपाचें नाजाल्यार थंय फार्म वाल्याकूच सांगपाचें की बाबा तूं जेवण रॅडी कर तुजें कितें आसा तें आमी दिता

आं ट्रान्सपोर्टाचें बसीन बस केल्ली बरी न्हू सगळे एकत्र सगळ्यांक वचूंक मेळटलें हय सगळ्यांक अमके कडेन येवन राव म्हणून सांगपाचें अमक्या टायमार आनी त्या टायमार सगळ्यांनी वचपाचें हय हय पणजे बस स्टॅण्ड सगळ्यांक मदीं जातलें सगळ्यांक बऱ्याक पडटलें हय तुजे वांगडा कोण आसा तेंकां विचार पयलीं तेंकां गाडी घेवन येवपाचें आसा जाल्यार तेंका गाडी घेवन येवनी ना जाल्यार बसीन या आनी पणजे बस स्टॅण्डा वयल्यान कितले जाता ते सांग आं बरें बरें बरें बरें ओके ओके बरें